अॼु मां पंहिंजे धंधे व्यवसाए जे बारे में ॻाल्हाईंदुमि असांजो व्यवसाए आहे कपिड़े जो असांजी दुकानु आहे वंथलीअ में असांखे साड़ीअ जो धंधो आहे ऐं ड्रेस मेटिरियल जो धंधो आहे असां कचो कपिड़ो बि रखंदा आहियूं असां दुकानु ते दुकानु खोलण में असांजी परिवार ॾाढी मुसीबतूं ॾिठियूं आहिनि असांजा पप्पा ऐं हीअ टोटल छह भाउर आहिनि उहे छह ई भाउर पहिरियां हर हिकु गामणे में वञी करे ऐं फेरी कंदा हुआ उन फेरीअ में धीमे धीमे महिनत करे ऐं हिकु हिकु पैसो गॾु करे ऐं असां इन दुकान ते पुॼिया आहियूं असांजो व्यवसाए हीअंर ॾाढो सुठे नमूने हली रहियो आहे पर असांजो व्यवसाए वंथली हिकु नंढे गामणे में आहे हाणे असां फैमिलीअ जी परिवार जी इच्छा हीअं आहे की असां हिन व्यवसाए खे ॾाढो वॾो कयूं ऐं के वॾे सिटीअ में के भई जूनागढ़ थियो वॾे शहर में थियो राजकोट में थियो भई असां इन वापार खे राजकोट जहिड़े सिटीअ में खणी वञू जा पोइ जूनागढ़ जहिड़े सिटीअ में खणी अचूं जीअं व्यवसाए जो वाधारो थिए असां हिन मुकाम ते पोहचण लाइ असांजे परिवार ॾाढा सघंर्ष कया आहिनि ॾाढा डुख ॾिना आहिनि अहिड़े तरके में अहिड़े वरसाद में अहिड़े सियारे में कंहिं बि वस्तुअ जी उपाधी करे बग़ैर सुबुह सते अठे बजे उथी करे तयार थी करे असांजे पप्पा जा पंजे भाउरु धंधे ते फेरी करणु हली वेंदा हिकु हिकु ग्राहक खे सम्झाए हिकु हिकु ग्राहक सां मथो हणी करे ऐं धीमे धीमे करे असांजे पप्पा उन जी फैमिलीअ पाई पाई करे जोड़ी आहे ऐं हिन मां असां पहिरियां हिकु नंढो दुकानु वरितोसीं उन खां पोइ असां हूअ दुकानु सुठो हलियो साईंअ जी दया थी वई उन दुकानु मां असां धीरे धीरे करे ॿियो दुकानु वरितोसीं ॿियो दुकानु वरितोसीं हूअ साईं जी दया सां सुठो हलियो उन दुकान मां असां पाछो टियों दुकानु वरितोससीं ईअं करे असांखे इयो वंथलीअ शहर में कुल पंज दुकानूं थी वियूं ऐं साईंअ जी दया थी वई इन खां पोइ असांजा हिकु ॿ भाउर जूनागढ़ हली आया उन्हनि खे जूनागढ़ पंहिंजो व्यवसाए कयो पंहिंजी दुकानू कयूं उहे दुकानू बि हीअंर ॾाढी जाम सुठियूं हलनि थियूं उन्हनि खे ॾाढी साईंअ जी दया आहे ऐं मुंहिंजो पप्पा खे मां हिकु ई पुटु आहियां हाणे असांजी बि इहे व्यक्तिगत इच्छा आहे के असां पंहिंजो व्यवसाए जूनागढ़ में कयूं जूनागढ़ में असां काई बि मटे दुकान करे सघियूं असांजो वंथलीअ में धंधो ॾाढो जाम सुठो आहे ॾाढी ओधर आहे ॾाढा ग्राहक सुठा बधियल आहिनि असांजो इयो ई इच्छा आए की भई असां हाणे जूनागढ़ में दुकानु कयूं वंथलीअ में हाणे धंधा लिमीटिड थी विया आहिनि उते हाणे एॾो व्यवसाए जो मन जरियो कोन्हे त हाणे धीरे धीरे हर को सिटीअ शहर तरफ हले थो त असांजो बि वीचार हीअं आहे त असां बि शहर में व्यवसाए कयूं ऐं ॾाढो सुठे नमूने कयूं साईंअ जी दया थी त असां बि पंहिंजो व्यवसाए जूनागढ़ जहिड़े शहर में जा राजकोट जहिड़े शहर में असांजे भाउरनि जे आसे पासे में को व्यवसाए शुरू कंदासीं